हेल्ल' हेल्ल' नोंनाव आफेल आफेल फिथाइ ओमफ्राय सनस्रा ओमफ्राय आंगुर बेफोरबायदि फिथाइया दंदा नारेंखल फिथाइ ओमफ्राय फानो दा नांनायाथ' फिथाइ सामथाइखौ नांगौ द्लामैनो बे

औ दे ओमफ्राय दामफ्राबा बेसे बेसे होनदों औ आरो बे हा खमलायालाय जरायाव बेसेथो अ अ अ दे होनबा दामाथ' दामाथ' दाम दामखौ र' दामखौ बुंग्रोदो दामफोरखौ इसे खम खालामजायो ना खम खालामजाया

आफेला सेर सेरसेयाव बेसे होनदोंमोनलाय आसि अ बेखौ सेर एक केजिसो लानोसै ओमफ्राय माबाखौ नारें खमलाखौ जराथामसो लानोसै बेखौ जराबेसे

आंगुरालाय बे बिस थाखाबा हय बेखौबो एकस'सो हमना होदो एकस'सो हमना होदो लस जायालै बेबायदिनो बायनानै मोनखायोना एसे एनै खमाथ' जाखायो बेखौ एक केजि

दोनदो दे